हलो जय झूलेलाल छा तव्हां सूरत मां कविता था ॻाल्हायो अच्छा आंटी मां भा भावनगर मां थी ॻाल्हायां सिमरन नालो आहे मुंहिंजो त आंटी मां ॿुधो आहे भई तव्हां सुठे नमूने घुमाईंदा आहियो सूरत हितां जा हंधि सुठे नमूने ॾेखारींदा आहियो छाकाणि त मुंहिंजी साहेड़ी थोरा ॾींहं अॻु आई हुई सूरत त हूअ चए थी तव्हांजे लाइ के इहा आंटी आहे हूते वर्क हूते सूरत में मल्हाया वेंदा आहिनि जेके ॾींहुं सुठे नमूने घुमाईंदी आहे ॿुधाईंदी आहे ऐं हुनजे हेठा असां सभु कुझु घुमी सघंदा आहियूं त उन ई मूंखे तव्हां जो नंबर ॾिनो त हुनकरे मां तव्हां खे फोन कई आहे आंटी तव्हां मूंखे बुधाईंदा कॾहिं मां सूरत मूंखे कीअं गाइड कंदा आंटी मां त ॾहीं तारीख़ ईंदमि पर तव्हां मूंखे इहो ॿुधाए सघंदा भई हुते छा मल्हायो वेंदो आहे सिंधी तहिवार कीअं मल्हाया वेंदा आहिनि हा हा हा हा त आंटी ॿ ॾींहं तव्हां मूंखे छा घुमाईंदा सूरत में उते छा आंटी मां ॿुधो आहे तव्हां जी सिंधी कॉलोनी जेका आहे उन में चेटीचंडु ॾाढो नमूने मल्हाईंदा आहिनि हुते हुननि जो मंदर बि आहे पोइ तव्हां मूंखे घुमाईंदव हा हा आंटी चेटीचंड जो मेलो बि जामु मस्तु लॻंदो आहे न हिते चालीहे साहिब जो पोइ त मां हुन ॾींहुं ज़रूरु ईंदसि वरी तव्हां मूंखे हुन ॾींहं बि गाइड कजो पर हाणे मां उतरायण जे करे अचां थी तव्हां चओ था न भई कच्छ में जेको रण उत्सव हूंदो आहे उहो उहो तव्हां मूंखे घुमाईंदव त मां त मां ॾहीं तारीख़ अचां थी पोइ आंटी हुते कॾहिं हलिणो आहे हा हा अच्छा अच्छा आंटी उते जामु सुठे नमूने मल्हाईंदा आहिनि तिर मुरीअ जो तहिवारु अच्छा हा त आंटी मूंखे हुते मां पक ईंदमि मां ॾहीं तारीख़ ईंदमि पोइ उते तव्हां मूंखे वठी हलिजो हुते अरेंजमेंट सभु सुठो आहे न हा आंटी ठीकु आहे जय झूलेलाल